अगर कोई सारा दिन कम्म कमा'रदा ते तसल्ली उस्सी उस बेल्लै होंदी थकान नोह्ड़ी उस बेल्लै गै दूर होंदी जिस बेल्लै अस उस्सी कोई अच्छी चीज बनाईयै खलागे ते बड्डा परिवार ऐ ते रुट्टी जिस बेल्लै बनानी निं ते ओह् बी सोआद दी होनी चाहिदी फ्ही एह् निं टाईम पास आस्तै निं ते जिस आस्तै अस बना'रने अगर नोहाड़ी गै इच्छा दी रुट्टी नेईं बनी दी होग ते कोई मूंह् गै बनाउड़ग कैंह् कि रुट्टी ते बनानी गै ते इस गल्ला रुट्टी जेह्ड़ी होंदी ओह् रैसिपी दे अनुसार गै बनानी चाहिदी ते भाई टाईम पास निं करना रुट्टी आस्तै ते सोआदली रुट्टी बनानी